अपना भारतमे जतबा सुन्दर भोजन जतबा सुन्दर ततो मिलाके सभ चीज़ हुनकरसभके कयल जाइ छै हरा सब्ज़ी ई ओ सभ रंगके चीज़ रहै छै हुनकरसभके या फले फूलमे लेकिन ओतबा कतौक हम नहि देख़ै छियै छै फेर दोसर देशमे जतबा अपना भारतकेॅं प्रयोगता भए रहलै यऽ अपनासभके ओतबे रंगके किया तऽ अपनासभके धरती पर सब्ज़ी लगाके तेकर बाद बनायल जाय छै मार्केटसॅं लोक किनके अनै छै दोसर जगहमे ओ मार्केटके सब्ज़ी तऽ मार्केटेंवला होइ छै अपन धरतीके उपजल जे होइ छै सब्ज़ी तऽ ओ अपना भारतमे सभ खाइ छै करेला बैंगन भिंडी आलू जाबंतु हरा चीज़ लगाके लोक खाइ छै अखन जेना देखिओ परवल टूटि रहलैया सभके बोरा के बोरा तऽ इएह अपना भारतके भए गेल अहाँके अपना खेतमे अहाँके गहुँम उपजेलक चावल उपजेलक ओना दुआर पर अहाँके सभ रंगके चीज़ रहल लोक अपना भारतके भोजनके इएह भेलै अहाँके